असां पंहिंजे जेके जवानीअ में राष्ट्रीय संयोग संघ जी शाखाउन में साथियुनि सां गॾु असां योग कंदा हुआसीं उते सामुहिक रूप सां घणा ई साथी हूंदा हुआ कॾहिं त असां शाखा जा पंज सत माण्हू हूंदा हुआसीं तॾहिं हुननि जो पूरो शहर जो वॾो समेलन थींदो हुओ हुन में हज़ार ई माण्हू ईंदा हुआ उन्हनि सां गॾु योग कंदासीं ऐं उहो अनुभव हिकिड़ो पंहिंजो पाण में सभु हिक साथ मिली करे हिकु ई लै में असां कमु कंदा हुआसीं त उन जो आनंद ई अलॻि हूंदो हुओ ऐं उन जो अनुभव ई अलॻि हूंदो हुओ उहा क्रिया हिकिड़ी ॾिसण लाइक़ थींदी आहे ऐं उन खां सवाइ हाणे जीअं तव्हां चओ था भई अकेले में अभ्यास करण में छा फ़र्क़ु पवंदो आहे अकेले में पंहिंजे मन जी संतुष्टिअ लाइ जेको अकेले में अभ्यास कयूं था त उहो को ग़लति कोन्हे क्रियाऊं त उहे ई आहिनि सभु आइन त सामूहिक हिकिड़ो थींदो आहे भई हिकु लय में ई करिणो आहे हिकु साथ ई करिणो आहे उहो रुॻो उतां छुटी वेंदो बाक़ी अभ्यास अकेले करण में काई बुराई कोन्हे उहा ही एक्ट मतिलबु गति गतिविधियूं असां कंदा रहंदा आहियूं ऐं सुठे नमूने सां पंहिंजो पाण खे सवारींदा आहियूं ऐं योग चङी तरह करे सघूं था